जों मोसौफोरखौ लायो अमा दाउ लायो बिसोरनिबो बिसोरबो जुनारफ्राबो लोमजायो साजायो बिसोरनोबो डक्ट'र अजा नांगौ डक्ट'र अजा होसेयावबो बबेबा थायो बबेबा थाया बबेबा दाख्लैनोबा माबा सिथर सिथर जादोंमोनलायो बेबो खुनुरुखम जाहांनायावनो डक्ट'रनाव मुलि लायनानैसो हामदों है बिदिनो सोरनाबा सोरनाबा हामाखैनोदां खादेर लायनोनो गिथावथाव जादों मा मा बेराम जायो बोरमानाबो बिदिनो अमानाबो बिदिनो दाउनाबो बिदिनो मोसौनाबो बिदिनो गासैबो बेमार दंजोबो मानसिफोर बादिनो दा बेफोरखौ मुलि होनांगौ जाहैबाय आरो मुलि होआबाबो हनै बिसोरखौ मालाय बोरैहाय लिलाय लिलाय नायनानै थानो बिसोरथ' राव गैया बाव गैया मानसि बादिब्ला एसे एनै रायज्लायनानै खिन्थागौमोन बिसोरो राव गैया बाव गैया जेबो खिन्थानो रोङा सानायबो खिन्थानो रोङा सुनायबो खिन्थानो रोङा बेफोरखौनो नायनांगौ आरो मानसिफ्रा माबा मुलिफोर डक्ट'रफोरनाव मुलिफोर लायनानै होनांगौ आरो नायनानै थाबाबो जाया